हिकिड़ो भेरो मां आदिवासी कलाकारनि जो कला ॾिसणु वयी हुअसि त हुननि में हू पंहिंजी झुपिड़ियुनि जे अॻियां जेका कलाकारी कंदा आहिनि दरनि ते ऐं पंहिंजे भितियुनि ते ऐं अंॻण में उहे सभु ॾिठी हुयूं उन्हनि जा रांदीका ॾिठा मिट्टीअ जा ऐं उन्हनि जी हुते एक्ज़ीबिशन हले पयी त मूंखे तमामु सुठो लॻो ऐं तमामु सिधे नमूने सां हुननि उन्हनि कलाकृतियुनि खे ठाहियो हो चौक सां ऐं पंहिंजो इनसां जेका इहा थींदी आहे ख खाड़िया जंहिंखे चवंदा आहियूं असां उन्हनि सां ठाहियो त मूंखे उहे तमामु सुठियूं लॻियूं ऐं उन्हनि जा रांदीका मिट्टीअ जा बि रांदीका सुठा लॻा उनमें हुननि हिकिड़ी ट्रेन ठाही हुई हिकिड़ी बैलगाड़ी हुई ऐं हिकिड़ी माउ ऐं पुट जो ऐं हिकिड़ी माउ जेका आहे सा अथनि थी पियारे उहो बि फ़ोटो मां ॾिठो त उहो सभु पाण सां वठी आयसि